بھارت ریاست میں کچھ لازمی طور پر دیکھے جانے والے مقامات تاج محل لال قلعہ جامع مسجد قطب مینار ہیں یہ سب لازمی اس لیے ہیں کیوں کہ یہ مغل بادشاہوں کے بارے میں اور ہمارے بھارت کے جدید ترین آب و ہوا کے بارے میں بتاتے ہیں اور یہ اس وقت کی جو سلطنت تھی اس کے بارے میں ہمیں اس چیز سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے